कोरोना जे आएल छलै ओहिमे हमरासबके बड़ तकलीफ भेल कोनो चीजके उपतप नहि रहै गाड़ी घोड़ाके उपतप नहि रहै परदेसमे जे रहै बाल बच्चा ओकरो मँगा लेलहुँ काढ़ा पानि पिए छलहुँ कोनो साग सब्जी नहि जल्दी मिलै छलै कोनो गाड़ी घोड़ा नहि मिलै छलै आओर सबके एक जङ्ग रखै छलहुँ हँ सबके भाप दै छलहुँ हँ बहुत बुरा हाल छलै बहुत बुरा हाल छलै अपना कोनाहु कोनाहु कऽ कऽ कहुना कहुना कऽ कऽ अपना बाल बच्चाके रखलहुँ एक जङ्ग दुइगो पइसा कमाइके नहि मौका मिलै छलै अपन जेनाहि भाइ बहिनसँ अपना पइसा कौड़ी लऽ कऽ जेना तेना अपना चलबै छलहुँ आओर करै छलहुँ हँ आओर चलै छी एखनो तक चलिते छी चलिते छी एखनो तक चलिते छी वएह कोरोनामे पइसा बाबू भइआसँ लेलहुँ केलहुँ ओहो एखन तक चलिते छी फेर एहि बीचमे अपना फेर ई उपतप होइवला रहै जे फेर चलैवला तऽ ओहोके डर फेर भेल जे बच्चासब फेर बाहर परदेसमे अइ मँगा मँगाकऽ चाहिए हमरा